मैसो गुमनांगौ मैसो गाखोनानै मोसौ हाग्रा बारियाव बबाव मोसौआ बबाव उदै बुंनाय मोनजागोन बबाव उदै बुंनाय मोनजाया बेखौनो होलांनानै गाखोनानै मोसौखौबो गुमहैनांगौमोन उन्दै जों समावबो आरो देरनानैबो हाबा जानानैबो दिनै बिराद खस्थ' दं आङो नाथाय आङो फिसा फिसौखौ फोरोंनायाव दखान होनानै दखानफोर होला बायनानै ना ना गोरान सामब्राम बानलु फाननानै लायनानै क'क्राझारआव लायनानै फानफैलाबायदों आरो जोबबाथाय आरो लायफिननोसैलाय आरो फानफैफिननोसैलाय आरो जोब्बाथाय आरो लायफिननोसैलाय आरो फानफैफिननोसैलाय दिनै माइरं मोनजाया ओंखाम गथ'फोरनो बेखौ फाननानैनो माइरं लाबोननानै आंहा फिसाफोरखौ जाहोनांगौ आरो बोराइआ दिनै साख्रि मावदोंमालाय मा जानो थायसेबो थाखा होआ दर फांथेनानै दोनो ओंखाम होआ बिदिनो फानलु फानला फाननानैसो आं फिसा फिसौखौ फोरोंदों आरो फरायहोनो हादों आरो आंनि जारिमिना बिराद खस्थ'खा आरो आरो आङो बेफोरबायदि फाननानैबो बेफोरबायदि फाननानैबो आरो दंबावोसो अमा बायस'दों अमा फानदों अदालगुरि बाजार असमफि बाजार आरो दख'ना फानदों आरो दख'नाखौबो फानहैदों असमफि बाजार आरो अदालगुरि बाजाराव दख'ना बायनानैबो फानहैदों गथ' गथायखौ खांनो थाखाय आरो ना ना आरो ना माबायाव बरपेटायाव ना लायनानै आरो मालदांफारायाव फानफैदों नाखौ बायस'ना लायबाय गारिजों लाबोबाय आरो नाखौ फानहैबाय मालदांफारायाव मालदांफारायाव फानहैबाय थानांदों आरो बेखौ जोबसैलाय आरो गोदान लायनोसैलाय आरो फानहैसैलाय मालदांपारायाव बेखौनो माइरं थाइरं फिसाफोरनि बायनानै जाहोनाय फरायनाय लिरनायाव होनाय जादों आरो आंना थाखा फैसा मोना नालाय आरो दा आरो ससेयाव आङोहाय जि दानांदों जि दानानैबो फाननांदों दिनै इन्दि लुबाय एम्फौ लाबाय एम्फौ लानानै आरो फिथोबखौ जोङो आरो रुबाय रुनानै आरो रुखांनानै ओमफ्राय आरो लुबाइ आरो लुनानै सेरसे जाबाथाय बेखौनो मायदि होफिननानै मायदि होनानै दाफिननानै गांसे जिखौ बर'ननानै आरो जोङो बेखौनो खुन्दुं सोलायनानै दख'ना दायो दख'नाखौ मारै दायो जोंना गोदो सालजोंसो दायो माखुजोंसो सोयो खुन्दुंखौ आवा सिफायाबा मायदि होआबा दख'ना मोनगानामोन जोङो जों दानि बायदि फाखुवा खुन्दुं ओंखारनाय नङामोन जोंना सुनैजों सरजाबनानै मायदि होनांगौसो मायदि मार होनैसो दायो माने बेखौ दानानै दख'ना इन्दि गांसे फानबानो दख'ना गांथाम दानो हायो नालाय बेखौनो दाफैनानै रानलायनानै गानोमोन आरो जोंहा बिदिनो एम्फौ एनला लायाबानो गैखाया जेबोआनो आरो दा बिदिनो ना लायनाय ना फाननाय आरो एम्फौ लानाय बेफोर बायदिजोंनो आबादारि मावनानै जोङो फिसा फिसौखौ फोरोंदों लिरनाय फरायनायाव होदों आरो आरो जोंहालाय आरो दिनै फिसायजों सासथि खालामजाबाय दर फांथेनानै ओंखाम होजायै मा होजायै आरो दा बोराया थैनानै थांदों दिनै बोराया बिराद सासथि खालामनानै गालांदों दिनै गावनि माबाखौ जइन इकाउन्ट नमिनि गैया जानानै इलेगेल बानायनांदों आरो फिसा फिसौखौ फोरोंनो थाखाय आरो दा फिसौ फिसाइखौ खुनुरुखुम बानायनानै फिसौ फिसाइखौ फोरोंदों बे एसे पेनसनजोंनो साथाम फिसानि फिसौखौ फोरोंनांगौ नायनांगौ जाहोनांगौ आङो मा खालामनो गैया नालाय फिसाफ्राबो जेबो मावनो रोङा जेनेबा लेखा रोङा बुरजा जेबो साख्रि बाख्रि मोननाय गैया नालाय ओंखायनो बेबायदिनो आङो फिसौफोरखौ फिथायफोरखौ नायजोबनांगौ फिसौ फिथाय बिहामजो फिसाफोरखौ साथामखौबो नायनांगौ साथामखौबो फोरोंनांगौ दा बेजोंनो खुनुमथे पेनसनजोंनो आङो खाङो पेनसनाबो बुरजा नङा एसेल' आरो मालायनि बायदि फैसा बुरजाबो मोननाय बुरजा नङा आरो बोराया थैनानै थांनायखायसो बेखौबो बाहायनो मोनदों नङाबा फैसा होननानै दांनो मोना होआ फिसा फिसौखौनो नाया आंनि बोराया बेबादि खालामना थांदों दा थैनानै थांनानैसो रुंसारि जालांनानैसो आङो बेबायदि पेनसन मोननानै फिसौ फिथाय फिसा फिसौ बयनोबो बायदिसिना बायनानै एसे एसे थांनानै थानो थाखाय गारि बायनानै होबाय फिसाला सानैनोबो फिसाला सासेनो एसे हा बायनानै हैबाय जिहेथु गावसोर थांनानै थानो थाखाय संसार जानो थाखाय खुनुमथे सोलिलांनो थाखाय एसे एसे होनाय जाबाय दा आरो फिसौ फिथायखौ जानाय लोंनाय खरसाखौ बे पेनसननिजोंनो होयो आं बेजोंनो नायनांगौ जायो उफाय गैया आंहा गासिबो फिसा फिसौखौनो नायो आरो फिसाजो दङ बेखौबो नायहरनांगौ आंहा उफाय गैया नायनांगौ बिदिनो आरो जेबो गैखा थारा हाबो गैया जोंहा ओरैनो बिदिनो माबा माबि हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांगौसो खस्थ' जोंहा जेब्लाबो आरो फिसौ फिथाय फिसाफ्राबो लेखा गोरों गोरों नङा बिदिनो हाजिरा मुजिरा बिदिनो गारि सालायनानै बिदिनो आं बायनानै हरनायखौ फिसा संसार जानो थाखाय बिजोंनो बिसोर सलायनानै जायो सानै फिसाया आरो सासे फिसाया बिदिनो जानला मोनला मावनानै जायो गैया नाहरनांगौ बिमायानो पेनसनजोंनो आंहा जेबो उफाय गैया बेसोरखौ नायनानैनो माबा खालामो आरो आंनि जिउ जारिमिनानो आरो बिदिनोसै आरो मा खालामनो फिसौ फिथाइफ्राबो दासो उन्दै उन्दै फरायनांगौ आरो लिरनांगौआबो बिबैआसो नायनांगौ गासिखौबो साथाम फिसानि फिसौखौ आंनो नायजोबबाय थानांगौ आरो जानाय लोंनायबाबो माइरं दैरंबाबो एसेखौनो एसे हरनांगौ जोंहा गैया मालायनि गायलाबायनानै जायो दाबो मालायनिफ्राय सुखान लायै लायै गायो जोंहा माखासेया गायना जाया आंजों जाफानाया गायना जायो बेखौनो जायो आरो बिसोरनो मायरं हरनांगौ जायो आंहा फिसा सानैनो साथामनि बिथोराव सानैआ हरनांगौ जायो हरनांगौ जाहैबाय सासेयासो थाफाखानाय जाबाय नालाय बेनो आङो माइ गायनो होबाय बिदिनो ट्रेकटर होनानै होबाय बिदिनो एसे एसे बिजोंनो टिन बिगासो गायनायजोंनो जेनेबा जाबाय गायनो हाबानो बेखौ एसे मोनजानाय होननानै जानो हायो माखासेयाथ' गाया फुआ ओरैनो जानाय हनै माइरं बायनानै हरदेरनांगौ संख्रि फानलु खरस बायनानै हरनांगौ फिसाफोरनो गासिनोबो आरो सासे फिसा हिनजाव बिदुवा दं बेनोबो हरनांगौ नायहरनांगौ फिसौ फिथाय फरायनाय बेनोबो हरनांगौ नायहरनांगौ बेखिनि फैसाजोंनो बयखौबो नायनांगौ बिराद खस्थ' आं आयु फिसा फिसौखौ नायाबा उफायानो गैया बे इसेजोंनो गोदोबो बोराइनि दिनावथ' जेबो मोनखायाखै दासो एसे दा बेजोंनो आङो फिसा फिसौ फिसौ फिथाय फरायनाय जानाय लोंनाय हरो मा खालामनो आरो नै फिसाफ्राबो लेखा गोरों नङा ओरैनो आदा मारा फरायनायल' बेखायनो गारि गंसे गंसे बायनानै बेखौनो सालायनानै जा थायसो मोनो फिसौ फिथाय सालायो एसे एनैखौ आं हरबाय फिसौ फिथायनोबो फिसालाफोरनोबो बेनिफ्रायनो फोजोबनोसै नामा